हाणे धार्मिक नेता या धार्मिक हस्तीअ जी जेका ॻाल्हि आहे त गुजरात में जेको ॻणियो वेंदो आहे सो आहे बाबा रामदेव बाबा रामदेव खे मां त पंहिंजो आदर्श करे ॻणींदो आहियां बाबा रामदेव में विशेषता हीअ आहे त हू जेको बि प्रोडक्ट ठाहींदो आहे हिकु त पहिरीं आयुर्वेदीक ठाहींदो आहे एलीपथी न आयुर्वेदिक कंहिं बि दवासां इन्सानु जे शरीर खे कंहिं किस्म जो नुक़सानु न थींदो जेकॾहिं फ़ाइदो न थींदो त नुक़सानु त अवश्य न थींदो ऐं जिते एलिपेथी दवाउं थींदियूं आहिनि उननि में जेकॾहिं फ़ाइदो न थियूं कनि त उहो उनजो आड़ असर थींदो ई आहे शरीर जे मथां इनजे करे बाबा रामदेव जी में जेका विशेषता आहे सो आयुर्वेदिक दवाऊं कढे थो ठाहे थो हर के प्रकार जूं भाई शरीर जे भाई वज़न वधण जूं या ॿियो बि जेके आहे भाई नसुनि जो ब्लड जो दीमाग़ु जो इन्सानु जो तुंदरस्ती रहे शरीर उहो रहे उनखां सवाइ बाबा रामदेव वरी सभु योग अ सेखारे थो उन योग करण सां असांजो शरीर तुंदरुस्तु रहे थो योग करण सां असांमे शक्तियूं अचनि थियूं योग करण सां असीं पंहिंजे आतम लाल खे ॻोले लहंदासीं योग करण सां अनेक प्रकार जूं बीमारियूं खां असां दूर रहंदासीं योग करण सां अहिड़ी जेके बीमारियूं असांजे शरीर में आहिनि उन्हनि खे असां कढ़ी सघंदा आहियूं छाकाणि त उन योग में एॾी शक्ती हूंदी आहे जेका योगशक्ती असांजे पूजनीय स्वामी लीलाशाह महाराजनि में हुई स्वामी लीलाशाह महाराजनि में बि अहिड़ी योगशक्ती हुई जेके योग सां सभु पंहिंजा मर्ज़ मिटाईंदा हुआ हूअ ई ॻाल्हि बाबा रामदेव बि अॼु करे रहियो आहे ऐं त मुंहिंजो त हिकु आदर्श ई आहे मां रामदेव खे हमेशह नमस्कार कंदो आहियां भाई उहो संत हुजण खां पोइ बि पंहिंजी शरीर तुंदरस्तु हुजे निरोगी काया नि अ काई रोग न हुजे काया बि असांजी सु सुठी हुजे तंदुरुस्तु हुजे ऐं सभु कुझु असांखे सेखारींदो आहे इनकरे ई मां हुनखे पुजनीय करे ॻणींदो आहियां बाबा रामदेव जेको आहे असांजे लाइ हिक आदर्श संत आहे